मुंहिंजो नालो राहुल आहे ऐं मां हिकु हफ़्ते पहिरीं नयो पैन काड ठाहिरायो आहे पर अञा ताईं मुंहिंजो पैन काड कोन आहियो आहे ऐं मां छा कयां हिकु कम थो कयां मां है पैन काड जे हैल्पलाइन नंबर ते कॉल थो कयां गूगल तां नंबर थो कढा हैलो छा तव्हां पैन काड हैल्पलाइन डिपार्टमेंट वारा था ॻाल्हायो मुंहिंजो नओ मुंहिंजो नालो राहुल आहे ईअं मां अजमेर जो रहणु वारो आहियां मां हिकु हफ़्तो पहिरीं ई पैन काड ठाहिरायो आहे अञा पर अॼ ताईं मुंहिंजो पैन काड आहियो कोन आहे छा तव्हां मुंहिंजी सहायता करे सघो था मुंहिंजे वटि एक्नॉलेजमेंट नंबर आहे ए सी हिकु ॿ चारि पंज नव के बी हिकु ॿ ॿ अठ चारि पंज ऐं मुंहिंजी जनम तारीख़ आहे पंज नव ॿ हज़ार ॿ मुखे पैन काड जे बारे में पुछिणो आहे छा मुंहिंजो पैन काड तयारु आहे या न ऐं कॾहिं ताईं ईंदो मुंहिंजो पैन काड